असां सिंधियुनि जी इहा परंपरा आहे त जॾहिं ॿार जी छटी कंदा आहियूं त असां साई भाॼी ऐं पुलाउ ठाहींदा आहियूं साई भाॼी पुलाउ असांजी परंपरा आहे ऐं जॾहिं असां ठाहींदा आहियूं त असां सभु गॾजी करे खाईंदा आहियूं ऐं तमामु माना सुठी तरह सां बि खाईंदा आहियूं ॿी आहे असां हुनखे पोइ वरी असां हुनखे छंॾो हणी करे पाणी घुमाए करे पोइ असां परसाद तौरु सम्झी करे खाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ जॾहिं ॿार जी ॿार जी मुनणु लार्हाईंदा आहियूं त हुनमें असां ठाहींदा त घणी शयूं आहियूं माना जेके असांखे वड़ंदड़ पर मेन जेका असां ठाहींदा आहियूं उहो असां सीरो ठाहींदा आहियूं उहो सीरो जॾहिं ठाहींदा आहियूं तॾहिं ठाहे करे पोइ असां पढ़ी करे हुनखे मथा पाणी घुमाए उहो असां जल करे पीअंदा आहियूं ऐं सभिनी खे ॾींदा आहियूं तंहिंखां पोइ असां सभु परंपरा मुजिब उहो सभु कढी ॾेई करे ऐं मानी बि गॾिजी खाईंदा आहियूं